औ हेलौ हेलौ आदा बिबुं ना हेलौ औ नै आदा आं नोंनि नाम्बारखौ बै सासे लोगोनिफ्राय लादों मोनदों मानि आं नोंसोरनि जायगाआव बेरायनो थांनो नागेरदोंमोन ओमफ्राइ बोथोरफ्रासो माबायदि दा नोंसोरनियाव ओरै दै बाना ओमफ्राइ हाजो गुगानाय मानाय खोनादों ना ओंखायनो थांनाय नि सिगां एसे इनफरमेसन माबा सोंनानै लाहरसां साननानै होन्नानै हरदोंमोन आं औ ओमफ्राइ बे हा दाखालिनि हाजो गुगानायफ्रा मारै मारै जादों

ओमफ्राइ आं थांनाय समाव माबा बावगोनसो गाला बावगोनसो नामा हाजोफ्रालाय

गिसि खानाय नंलाना बायदि ना होनबा औ अखाफ्रालाय ओमफ्राइ औ जेखेटफोर लानानै थांनांगोन नामा अ' लांफा नांगोन ना होनबा गोजांङो दसेनो गोजां ब्रबो नामा सम सम अ'लाखा नांगोन ना होनबा ओमफ्राइ थांनानै लोमजाला हैगोन नामा बोथोरफ्रा गुदुं गुसु ए अखाफोर हाथ'खायासै ना होनबा औ आं बेखौनो मानि खेनसे सोंहरसां नोंहा लखेलनि जाबाय ना ओंखायनो बोथोरनि सोमोन्दै नोंहा मिथिगौ ओंखायनो सोंहरखानोसै होन्नानै सोंहरनाय जादों आदा आं नेक्स उयिकाव थांगोन आदा आं थांबा नोंनो खनसे फन हरबावगोन नों आंखौ एसे गाइद खालाम बानो जाबाय आं थांबा औ बे लखेलनि मोजां मोजां जायगाखौ आंनो देखायनानै होबानो जाबाय एसे औ आदा दे होनबा नेक्स उयिकाव लोगो मोनगोन दे होनबा औ दे दे दे ओं दे